फरायसालियाव गासिबो आयदाखौ फोरोंनाय जायो जेरै बिगियान सानखान्थि ससिसेल इंलिस बर' बेफोर गासिखौबो फोरोंनाय जायो आरो फोरोंगिरिफोरा मोजाङै फरायनाय मोन मानोना बिसोरो मोजां गियान होदोंमोन आं बेखौनो बुंनो सानो जे फोरोंगिरिफ्रा बिराद मोजां मोन मोजाङै नो मोजां फराय जोबनाय मोन